आङो बिराद खस्त' खालामनानै फिसाफोरखौ साख्रि आरि लाहोनो हादों सानै साख्रि फौजि माबा एस एस बि आव मावो माखासेया बेखार बेखारबाबो बिसोरो कम्पानियाव मावो सासेया जाबाय गारि एरि सालायो ओमफ्राय सासे दा आं फिसाजो सासेखौबो बिलाइनो हाबाय ओमफ्राय आं बिदिनो न'नि खामानिखौ मावनानै आं फोजोबनो हाबाय आरो दा आंनो बेंनाय बायदि मोनबाय आं गोसोखौ बिदिजों गिदिर मोनबाय आं गोसोखौ आं एसेयावनो फोजोबनोसै नामा